میں فیزیکل ہی کتابوں کو پڑھنے کو ترجیح دیتا ہوں یا الیکٹرانک مجھے دلچسپی نہیں ہے اس وجہ سے میں اس میں دلچسپی نہیں لیتا ہوں فیزیکل ہی کتابوں کو میں ترتیب دیکھتا ہوں اور دینا بھی چاہیے اسی کو